उधमपुर जिले दे रिलेटड कोशचन मिगी थ्होदा ऐ जे उधमपुर इस जिले च लोक जिन्ने बी बजुर्ग लोक रौह्ंदे न उंदे हैल्थ केयर सोशल स्पोर्ट ते डिगनिटी दे बारे च दस्सना ऐ उधमपुर दे लाके च मते सारे बजुर्ग ऐसे लोक न जिंदी हैल्थ जेह्की ठीक नेईं ऐ और समाजिक दी सहायता बी उनें बड़ी घट थोह्ंदी ऐ और जेह्ड़ी डिगनिटी ऐ ओह् मती सारी जेह्ड़ी उंदी परिवार दे मौह्ल उप्पर निर्भर करदा ऐ हैल्थ इशु उप्पर आखेआ जा तां मते सारे लाके ऐसे न जित्थे डिस्पैंसरी नेईं हैन डिस्पैंसरी होने दे कारण बी उत्थे जिंदी जिंदी बी नौकरी लग्गी दी ऐ ओह् नेईं होंदे हैन जेह्दी बजहा कन्नै मते सारे लोकें गी मुश्कल दा सामना करना पौंदा ऐ और कुश लोक ऐसे न जेह्ड़े रिटायरमैंट होने दे बाबजूद बी दूर लाके च रौंह्ने कारण उनें गी हैल्थ इशु फेस करना पौंदी ऐ और अनइपलाएंमैंट होने कारण मती सारी यूथ जेह्ड़ी ऐ ओह् अनइपलाएंमैंट एमलाएं आस्तै घरा बाह्र जंदे न होर घरा बाह्र जाने दे कारण उंदे पेरैंटस गी जेह्ड़ी केयर टेकर वास्तै कोई निं होंदा ऐ